भारत की अधिकांश भाषाएँ हिंदी है यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं हिंदी को ही ज़्यादा प्रिय मानते हैं और महत्व देते हैं हिंदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी हमारे देश की राष्टता राष्ट्रीयता है और इसके अलावा भोजपुरी भाषा को भी प्रिया मानते हैं भोजपुरी के बाद बिहारी भाषा को भी प्रिया मानते हैं और मद्रासी को भी लेकिन सब से अधिकांश भाषा हिंदी ही बोली जाती है हम ज़्यादातर बात हिंदी में ही करते हैं हमारे देश के अधिकांश से ज़्यादा से ज़्यादातर बात हिंदी ही हिंदी में ही करते हैं और यहाँ के लोग हिंदी ही पढ़ते हैं हिंदी बोलते हैं हिंदी में सारी चीज़एं करते हैं बाक़ी भाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की हिंदी है